खाजनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गिहरु लोलो चौथो मावे जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो गिहरु जलेबी मीठो लोलो कराची हलिवो साठा पतीशो माजून सतपुड़ा रसगुल्ला